हमारे क्षेत्र में प्रसिद्ध सिनेमा थिएटर है ये जो सर्किट हाउस में है ब्लू सिटी मोल बहुत सारी मूवीज़ मूवी देखी है मैंने यहाँ पर रिसेंटली गदर टू देख के आई हूँ उसके पहले रॉकी और रानी देख के आई हूँ उसके पहले भी बहुत सी पिक्चर मैंने देखी हैं और मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है अच्छी लगती है और बहुत सारी मूवीज़ जैसे ये अभी आई थी ओ माय गॉड देखा रिसेंटली देख के आई हूँ ओ माय गॉड फिर उससे पहले बार्बी लगी थी वो देख के आई थी उससे पहले और दोस्तों के साथ जाना पसंद है हम सब ग्रुप में जाते हैं बहुत खाते पीते हैं वहाँ पे खाना बहुत महँगा है मूवी की टिकट सस्ती मिल जाती है और खाना बहुत महँगा मिलता है तो इसलिए